नगर निगममे सरकारी होस्पिटल छै ओतऽ डॉक्टरके कमी छै मीडिया वाला आबै छै देखै छै एहिमे सब केना छै डॉक्टर नहि छै दबाइ अच्छा नहि दै छै मीडिया वाला तऽ आगे बढ़ाबै छै वीडियो बनाबै छै डॉक्टर भेजै छै दोसरा नर्स भेजै छै अच्छा दबाइ दै छै ई सब वीडियो बना कऽ लै जाइ छै सरकार तक पहुँचै छै एहि पेशेंटके अच्छा दबाइ मिलै छै अच्छा खाना नहि मिलै छै सरकारी हॉस्पिटलमे दबाइ सूइया या नर्स सब देखै नहि छै आओर कतेक आदमी मरै छै मीडिया वाला वीडियो बनाए कऽ लऽ जाइ छै सरकार तक पहुँचे छै डॉक्टर भेजै छै नर्स भेजै छै अच्छा दबाइ सूइया दै छै आदमी सबके अच्छा नहि लागै छै सरकारी होस्पिटल सब परेशान रहै छै डॉक्टर नर्स एकोटा अच्छा नहि रहै छै देखै नहि छै मीडिया बला पेपरमे छपै छै सरकार तक पहुँचाबै छै डॉक्टर सब किछु करै छै पैसा भेजै छै जैसे तबियत खराब रहै छै मीडिया बला वीडियो बनाके डालै छै भायरल करै छै सरकार पैसा रहै छै ओकरा इलाज कराबै लऽ अच्छा डॉक्टर दबाइ सूइया नर्स सब भेजै छै अच्छा खाना पीना सब दै छै